हय सगळ्यांक समान संद मेळटा तो चलो आसूं किंवां चलीय आसूं सगळ्या स्टेम विद्यालयान महाविद्यालयान कॉलेजीन सगळ्यांक समान हक्क मेळटात